ہمارے ملک کا ماحولیاتی نظام کافی زیادہ بگڑتا جا رہا ہے پہاڑ گرتے جا رہے ہیں پہاڑوں میں سراخ کیے جا رہے ہیں اور سمندر کافی زیادہ آلود ہوتا جا رہا ہے کھیت اپنی زرخیرزی کھوتے جا رہے ہیں مٹی اپنی اصل رنگت بھولتی جا رہی ہے اور ہماری دنیا کا نظام کافی زیادہ گرتا جا رہا ہے جس طرح ایک بنیادی نظام قدرت نے بنایا تھا وہ نظام آج بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسموں نے اپنا قدرتی نظام بدلنا شروع کر دیا ہے موسم کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گرمی وقت سے پہلے آ گئی تو ٹھنڈ وقت سے پہلے نہ آ سکی یا وقت پہ نہ آئی اور ایسا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تبدیلی کافی زیادہ ہمارے سماج میں نظر آ رہی ہے بادل تارے جو پہلے آرام سے دکھائی دیتے تھے اب وہ چھپ چکے ہیں ان دھوؤں کے پیچھے ہمارے سماج میں دھواں کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے کھیت جن میں کبھی ہم فصلیں اگایا کرتے تھے آج ان میں بغیر کھاد کے بغیر فرٹیلائیزرس کے فصلیں اگانا ایک دم فضول ہو چکا ہے ہمارے یہاں کی مٹی کافی زیادہ آلود ہو چکی ہے سمندر کافی زیادہ اپنا استر بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاڑیاں گرتی جا رہی ہیں آئے دن یہ دیکھنا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی پہاڑی گر گئی اور فلانا لوگ مر گئے پہاڑ پہاڑیاں سمندر کھیت مٹی انسان جانور ہر کوئی اس آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی سے من پریشان ہے